आं गासिबो धोरोमखौनो मोजां मोनो आं सोरनिबा ख्रिष्टान बा मुसलिम बा माबा मोनसे बिदि जेबो साननाय गैया आंहा बर' हिसाबै आं हिन्दु आं बाथौ फुजियो खेराइ फोरबोखौ आं मोजां मोनो आरो आं मालायनिखौबो गाज्रि मोना गासिबो धोरोमानो एखे धोरोमखौ लानानै जेबो गाज्रि मोनलायनो नाङा गावबागाव धोरोम गावबागाव फालि आरो आं साना जे आं हिन्दु हिसाबै आंहा ख्रिष्टानाव थांनो हामा बा आं ख्रिष्टाननि जाया आंहा बिदिबो नङा आङो थांनांगौबा जागोनबो बा थांगोनबो थांथारि आंहा जेबो गैया आरो गासिबो धोरोमखौनो आं जेबो साना मोजां मोनो गावबागाव धोरोम आं जेबो साना बिदि धोरोमनि बादै एना एनि आंनि गोसोआव गैया आंहा न'वाव बाथौ धोरोमबा जे आं अबावबा सोरनिबा दस्रा धोरोमाव थांनो मोना बा गानो मोना आं बिदि जेबो साना धोरोमखौ लाना एना एनि जायियानो आंनि थाखाय मोजां हिन्दु मुसलमान बा ख्रिष्टान बिदि आंहा जेबो साननाय गैया धोरोमनि सायाव आंहा फोथायनाय दं गावहा गोसोआव गोथार गोसोजों फोथायनाय लाखिना फुजियोबा इसोरखौ जेरावबो मोननो हायो बेनि थाखायनो आं साना धोरोमनि बादै माबा मोनसे बाथ्रा दानथेलायनो आं जेबो साना आङो आंनि खेराइ फोरबोखौथ' मोजाङानो मोनखायो जोबोरैनो बा सोरनिबा धोरोमखौ आं बखिनो थाङा धोरोमनि सायाव आंहा जेबो बुंनांगौ गैया गासिबो धोरोमखौनो आं मोजां मोनो किन्तु आंहा आंनि धोरोमखौ गारना जे अबावबा हाबगोन आंहा बिदि टारगेट गैया आं गोसिबो धोरोमखौनो मोजां मोनो